देखु हमरा सबके कलो छै अपन कऽल अपन खराब भऽ गेलै तऽ अगल बगलमे भी कऽल छै चापाकल आ कऽल नहि काम कऽ रहलै हन तऽ टोटियो छै टोटियोके पानि एकरामे सुबिधा है पानि पियैके लेल पानि आर पियैके लेल कोनो दिक्कत नहि है जैसे बाजार गेली बाजार गेली तऽ घर से भूइल गेली पानीके बोतल भरि कऽ लऽ गेनाइ तऽ कि कहै जे अपना बजारोमे खरीद कऽ पी लेली तऽ बाजारमे पीली खरीद कऽ तऽ बीस रूपये बोतल देलक एक लीटर बला आ नहि अपन घर से भरि कऽ लऽ गेली हमरा आरके समर सिबल पानि सप्लाय है टोटी बला तऽ ओहि पानी से हमसब खानो बनेली यूज केली पिएला हूँ गर्मीमे तऽ पानिके बहुत आवश्यकता रहै है तऽ एहि दुवारे पानि भरि कऽ भी एस्ट्रा रखऽ परै है एहि दुआरे जे बिजली रहतै तभी पानि अयतै आ बिजली नहि है तखनी दू दू तीन तीन घंटा ओहि पानिके जे लाइन कटि जाइ छै तऽ कहाँ सँ एतै पानी तऽ हैडपम्प बला जे पानी छुटि गेलै हन पियैके खाना बनबैके तऽ खाना भी बढ़िऑं नहि बनै है ओहि पानि से आ पिहुमे बिल्कुल अजीब तरीकासँ लगै है तऽ हमरा पम्पसँ बेसी पानि जे सप्लाय बला जे पानि है टोटी बला ओ सबसे बेहतर रहै है पानि पीहुमे आर खानो बनबैमे बहुत स्वादिष्ट इएह सब बात है तऽ हैण्ड पम्प तऽ मजबुरीमे तऽ अपन हेबे करै गरबेने छियै अपने दुरा पर ओहिकेबाद ओहिसे नहि होइ तऽ लास्टमे इण्डा छथिन इण्डा से पानी ऊपछै ला आबै है आ नहि इण्डा नहि है तऽ पोखरियौ से माल मवेशीके सबकिछु व्यवस्था करऽ परै है आ लेकिन अपना जे है से पियैके लेल खाना बनबैके लेल पम्पो बढ़िऑं है कि कहै है टोटी जे है टोटी बला पानि जे है से अपना यूज कयल जाइ है पियैमे बड़ी अति सुन्दर लगै है आ खानो बहुत अति सुन्दर बनै है ओकर जे आब पानी जे सब पी एलै हन खाना बना एलै ने से हैण्डपम्पके से बढ़िऑं नहि लगै है बहुत बढ़िऑं है इएह सब बात है हैण्डपम्प से बढ़िऑं टोटी बला पानि है सप्लाय बला हमरा सबके बहुत सुबिधा है सुबिधा है एहिसे बढ़ि कऽ किछो हेब्बै ने करै आ पम्प बला ईनार बला पानि से बहुत बढ़िऑं हमरा आरके टोटी जे सप्लाय पानि जे है ओहिमे बहुत बढ़िऑं पानि है बहुत सबचीजके दिक्कत है पीहुमे सबकिछु नहाय धोयमे बहुत बढ़िऑं अइसन कोनो दिक्कत नहि है इएह सब बात है आओर सब कि कहु पानि जे है से हैडपम्प से अतिसुन्दर सप्लाय बला पानि हमरा आरके सरकार दऽ देलखिन हँ बहुत बढ़िऑं है टाइम टाइम से मतलब बिजली रहल तऽ भरि दिन बिजली रहतै तऽ भरि दिन पानि एतै आ बिजली कटि गेलै तऽ पानि ओ बन्द भऽ जाए है तऽ लाइने पर बला बात है तऽ लाइने पर मोटर चलै है तऽ पानि आयल लाइन रहल तऽ पानि लाइन नहि रहल तऽ पानि बन्द भऽ गेल तऽ हैण्डपम्प मजबूरीमे इस्तेमाल कयल जाइ है हैण्डोपम्प लगेने छियै हूँ आ हैण्डपम्प से खराब भेलै तऽ इनार छथिन ने पोखरि छथिन ने ओहिमे से लऽ कऽ हमे आरके टाइम गुजारा कऽ लै छियै एहि सबमे कोनो दिक्कत नहि है लेकिन हमरा आरके इएह है से पानि पम्प जे लाइग गेलखिन हँ बिजली बला ओहिमे अति सुन्दर सब पुरा समाजके आदमी ओहिमे कोनो दिक्कत नहि है हैण्डपम्प से बढ़िऑं ओ जे है से पानि सप्लाय बला जे पानि जे टोटी लाइगि गेलखिन ओहिमे बहुत बढ़ियाँ सुबिधा सबकिछ करतै धरतै हुवए बहुत सब धियो पुतो एकदम कहै है जे हैडपम्प से बढ़िऑं पानि सप्लाय बला बढ़िऑं हइ तऽ कहली जे ठीक है जे ड्राममे पानि भरि लए जबतक लाइन रहतै तबतक चलतऽ आ नहि लाइन खतम भऽ गेलऽ तऽ ऊओ पानी सप्लाय बंद भऽ जेतऽ तैदुआरे पानी ऊ भैर कऽ रखली एस्ट्रा